हेलो हेलो जी सर नमस्कार सर नमस प्रणाम प्रणाम तऽ बोलिऔ आहाँके की चाहियै हमर दोकानमे सर कथी लेना हए ओप्पोके फोन लेबै हँ आहाँके मिल जाएत आहाँके ओप्पोके फोनके आहाँके हम बता दै छी कि पन्द्रह हजार रुपआ दाम छै हँ हँ अहाँके ओप्पोमे अहाँके हर प्रकारके भेरायटीके ऑप्सन मिल जाएत अहाँकेँ ओफरके सर अहाँकेँ माँ से हम की बताबु अहाँकेँ अभी ऑफर तऽ अयबे करलै रहऽ लेकिन अहाँ जे हइ ने से हम बता दै छी कि अथी फोर जी अथी जे अहाँके ओ फोर जीक मोबाइल चलि रहल हँ समझलियै तऽ ओ फोर जी बला अहाँके एगो सिस्टम लागत आ एगो जे अभी मोबाइल ओप्पोके लाञ्चे होलए हँ ओ अहाँके हम बता दै छी कि ओ अहाँके फाइब जी पकड़ि लेत बुझलियै तऽ ओहए ओप्पोके अहाँ लेबै ने रेनो ओप्पोके फाइब जी बला मोबाइल तऽ अहाँके हय ने अथी मिल जाएत कि अथी पन्द्रह हजार रुपआमे मिल जाएत डाउन पेमेन्ट सर नहि अहाँ ओतनेमे मिलत आब अपना पास सब बहुत ढेरो मोबाइल छै आहाँ लेबय तऽ बोलिऔ सैमसङ्गके अहाँके मिल जाएत अहाँके केतेक तक अहाँ रेन्जमे लाएब ओ हँ तऽ सर अहाँ मिल जाएत अहाँके समझलियै ओहो मिल जाएत कम सममे अहाँके करि देब ने आबु ने अहाँ बोलू ने ऑडर लिख ली कि तऽ बोलिऔ तऽ कोन मोबाइल अहाँ लेबय से बोलू ने हम अथी लिख लैत छी तऽ बताबु तऽ हँ सर बोलू ने फाइब जी सैमसंगके केतेक मोबाइल दऽ दिअ सर अहाँके कै सेट दू सेट सर चलिए ठीक हय सिक्का आपका हो अहाँके हो गेल से ती तीस हजार रुपआ हो गेल अहाँके समझलियै सर आ लेस दश परसेन्ट लेस पर अहाँके दै छी तऽ अहाँ दऽ दिऔ अपने आदमी अहाँ छियै तऽ अहाँ दऽ दिऔ सताइस हजार रुपैआ अहाँ से की झूठ बोलू हँ ठीक हय तऽ आहाँ अपन नाम बताबु तऽ सर दिवाली शिव कुमार जी उर्फ अहाँके की होयत